हैलो शाह होर बोला'रदे अच्छा थोहाडी जिम है नी अपनी हां ते ओह् में थोहाड़े कोला ओह् जिम सिखनी ही तुस सनाए ओ मेरा ढि'ड्ड बड़ा बद्धी दा कन्नै मतलब चलोदां बी घट्ट ऐ ते मतलब किस स्हाबै ओह् ट्रेनिंग देग्गे ओ तुस पैसे पूसे सनाओ सारा स्हाब कताब कि'न्नै बजे औना टाइमंग केह् होंदी अच्छा सबेरे नौ बजे शा लेइयै

अच्छा अच्छा अच्छा ट्रेनिंग दे बगैर पंञ सौ रपेआ है ना

अच्छा ते खुद आह्ली है ना थोहाड़े ठीक ऐ खुद आह्ली ठीक रौंह्दी जां जेह्की बंदै सखाने थोआड़ै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते ओह्दे आस्तै डाईट डूईट केह् खाने पौग में

अच्छा ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ बाकी ते बड्डै'लै कि'न्नै बजे खोलदे ओ तुस नौ बजे है ना अच्छा अच्छा ते ठीक ऐ ते बाकी फीस तु'सें सनाई के ञारां सौ रपेआ इक आई ते पंञ सौ रपेआ इक आई ठीक ऐ ते बाकी इ'यां बाकी होर कोई मुश्कल ते नेई नां औंदीं उ'त्थै इयां मतलब में इ'यै के अपना वेट घटाना हा बाकी ढि'ड्ड शिड्ड होई दा थोह्ड़ा जैदे ते ओह् ओह् मेरा किन्नै म्हीने आस्तै घट्टी जाग किन्नै म्हीने करने पौग में जिम छेह् सत्त म्हीने है ना अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं तां शाह जी तां में थोहाड़े कोल औना फार्म भरोआनै गी कैह्लूं औच्चे कल आवां परसो आवां ठीक ऐ फीस बी देई औड़नी कन्नै कन्नै अच्छा फीस पैह्ले लैंदे ना कोई गल्ल नेईं शाह जी तां आया में कल ठीक है शाह जी शुक्रिया